मुरगीपालनके कारोबारमे पइसा तऽ छै लेकिन चुनौतिओ छै काहे तऽ ओकर सही ढङ्गसे देखरेख नहि भेलै तऽ मुरगी मरि सकैए मुरगीमे पइसा अच्छा छै लेकिन ओकर देखभाल भी अच्छा छै तऽ हमरासभ तऽ शाकाहारी लोक छिए तऽ हमरासभ गाइ भैँस पालन करै छिए गाइ भैँस पालन करनेसे बहुत फायदा छै डेअरीमे दूध भी दै छिए काहे तऽ डेअरी आब गाम गाम टोला टोलामे डेअरी खुलि गेलैए एक शामके दूध लोक डेअरीमे दै छै एक शामके जे अपना परिवारमे खाइ छै तऽ परिवारके भी सेहत ठीक रहै छै ओकर बाद ओकरासे गाइके गोबरसे बर्मी कम्पोस्ट तैआर करै छिए बर्मी कम्पोस्ट तैआर कएलाके बाद हमरासभकेँ खेतमे फसल जे उगाबै छिए तऽ रासायनिक खाद कम डालै छिए आओर बर्मी कम्पोस्ट ही डालिके हमरासभकेँ खेतके पैदावार अच्छा लै छिए सबसे प्रमुख बात छै जे साग सबजीके खेतीमे हमरासभ बर्मी कम्पोस्ट ही डालिके आओर अपनासे दवाइ बनैके ओकर छिड़काव करै छिए तऽ ओहिमे कोनो साइड इफेक्ट नहि छै ओ दुइ टका चारि टका किलो जादापर बिकि जाइ छै बजारके साग सबजीसे आओर खाइके लिए भी पौष्टिकता छै एहिलेल हमरासभ गाइ भैँस पालन करै छिए ओकर देखरेख करै छिए गाइ भैँसमे जादा खर्च नहि छै समय समयपर गरमी रहै छै तऽ ओकरा डेली एक्के एक बेरके अस्न्नान करबाबै छिए बस ओकर बाद ओकरा परेशानी नहि रहै छै तऽ हमरासभ गाइ भैँसके ही पोसिके समय गुजारै छिए आओर जमीन भी हमरासभकेँ कम छै तऽ गाइ भैँस पोसै छिए आओर डेअरीमे डेअरीके माध्यमसे दूध पहुँचाबै छिए तऽ सप्ताहमे पेमेन्ट करै छै तऽ घर परिवारके लिए बहुत काम सही ढङ्गसे चलै छै तऽ गाइ भैँस पोसना हमरा सभके लिए सबसे उपयोगी छै किसान लोक छिए हमरासभ हमरासे मुरगीपालन तऽ नहि भै सकै छै ताहि वास्ते गाइ भैँसके सेवा करै छिए आ गाइ भैँसके ही सेवा करलाके बाद किछु खेती गृहस्थी छै ओ भी करै छिए आओर कि करबै कोनो पढ़ल लिखल हमरासभ छिए नहि जे कोनो अथी करबै तऽ मुरगीपालन करैवला तऽ मुरगिओ पालनसे अच्छा फायदा छै जे नहि मुरगीपालन करै छै ओकरो तऽ किछु करना चाही तऽ हमरासभ मुरगीपालन नहि करिके जानवर ही पालन करै छिए जानवर ही गाइ ही रखै छिए अभी वर्तमानमे हमरा दुइ गो गाइ छै तऽ दुइ गो गाइमे साधारणे गाइ छै दुइ गो गाइमे एक शाममे चारि किलो पाँच किलो दूध होइ छै तऽ एक शामके दूध डेअरीमे दै छिए आओर दोसर शाम के दूध हम घरमे उपयोग करै छिए सभ परिवार मिलिके खाइ छिए तऽ सही ढङ्गसे कोइ बर बेमारी नहि होइ छै ठीक छै